ہماری ریاست میں میڈیا کی میڈیا جو ہے میڈیا کی مقامی معیشت میں کافی مدد کرتی ہے جو اور ایک کمیونٹی کی کو معیشت کی بڑھانے کے لیے کافی مدد کرتی ہے جس میں جو ہے شارٹ ویڈیا کی شارٹ ویڈیو کی لسٹ وہ شارٹ ویڈیو بناتے ہیں جس کی وجہ سے دکان اور بھی کسی بھی چیز کو فیمس مشہور کرنے کے لیے یا کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کوئی نئی چیز جب معاشرے میں یا بازار میں آتی ہے تو اس کے لیے شارٹ ویڈیو بنا کر اسے فیس بک یا انسٹا گرام یا کسی بھی ٹیلی ویژن پر یا آن لائن پلیٹفارام پر پوسٹ کی کر دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے لوگ آن لائن جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں آن لائن سامان دیکھنے کے لیے وہ اس پر اچھے اچھے سے وہ آسانی سے اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے جو جو ویڈیو پوسٹ کرتا ہے جو اس سے جا کر اس کی دکان پہ ویڈیو بناتا ہے اس سے اس کی معیشت اس سے اس کے لیے بھی وہ اپنا چارج لیتا ہے جس سے اس کی معیشت یا اس کے گھر کے روزگار چلانے میں آسانی ملتی ہے بہت سے ایسے انفلوئینسر ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ عادل بہت ہمارے علاقے میں عادل شاہ ساقی نعمانی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں